उणवंजाहु हज़ार छह सौ चालीह उणासी हज़ार नौ सौ पंजाहु उणहठि हज़ार चारि सौ टीह नवे हज़ार चारि सौ पंजाहु हिकु लखु ॾह सौ चालीह